हँ वस्तुतः हमसब नवीन पीढ़ीके लोक छी लेकिन मध्यम पीढ़ी वा जे पुरान पीढ़ीके लोक छथि हुनका पुरान पीढ़ीके लोकके आधुनिक लोकके बीचमे सामन्जस्यके अभाव छै ओहि सामन्जस्यके ठीक करऽके लेल आधु आधुनिकताके जे सम्प्रति जे आधुनिकता प्रवेश कऽ गेल अछि ओ ओहि आधुनिकताके ओ पुरानमे अभाव छै ताहि लेल ओ नवीन लोकके ई चाहके चाही जे हम जे पुरान जे लोक छथि पुरान लोकके जे हुनकर जे भाषा छनि आओर हुनका बीच कोना सन्तुलन हैत एहिलेल ई दुनू आदमी सन्तुलन करथि जाहिसँ मने मध्यम मध्यम पीढ़ीके लोक आओर आधुनिक पीढ़ीके लोक ओहि दुनूसँ परिचित होइथि अवगत होइथि